परिवहनसँ आइ जे छै से परिवहन कऽ सुबिधा हमरा लऽ जीवनमे बहुत ही असर प्रभावित करैए किआकि परिवहनसँ हम कतहुँ भी आसानीसँ पर पहुँच जाइत छियै अगर परिवहन नहि रहतै तऽ कतहुँ भी जाएमे हमरा बहुत समय लगतै पहिलेके जमानामे टाअर गाड़ी छलऽ तऽ ओहैसँ लोक पहिले बराती जाइत छलखिन हुनका जाएमे टाइम लगैत छलै तीन चारि दिन रहैत छलखिन आइ काल्हि लोक जे बराती जाइत छथि एहि तरह तरहके तेज स्पीड चलै बाली कार सब आबि गेल हँ जाहिसँ ओ तुरत चलि जाय छथि कतहुँ जतेक दूर होय ओ दूर से दूर ओ कम समयमे कऽ लैत छथि एहिके बाद आइ तेज स्पीडसँ चलै बाली ट्रेन आबि गेल हँ पहिले लोग दिल्ली जे जाइत छलखिन ओ करीब पच्चीस सँ तीस घण्टामे जाइत छलखिन ओतेक आब तेज स्पीड बाली ट्रेन आबि गेलासँ ओ जे छै दिल्लीसँ पन्द्रह से सोलह घण्टामे पहुँच जाइ छथिन पहिले जे छै आब वायुयानमे देखिऔ कि पहिले वायुयान आब चप्पल हवाइ चप्पल बला भी वायुयान पर चढ़ैत छै पहिले वायुयानके किराआ बहुत छलऽ जाहिके कारण आम आदमी वायुयान पर नहि चढ़ि सकैत छलथि आइ काल्हि देखिऔ कि वायुयानमे कतेक कम सँ कम किराआ होइत छै की गरीब सँ गरीब आदमी वायुयान पर चढ़ि रहल छथि ई सब परिवहन कऽ बहुत सुबिधा भऽ गेल हँ पहिले ई नहि छलऽ पहिले जे छै हम एतऽ सँ पटना जाइत छलहुँ तऽ हमरा जाएमे दश सँ बारह घण्टा लगैत छलऽ ओतेक आइ आइ काल्हिमे बहुत ही जे छै से अच्छा अच्छा बस आबि गेलै तेज स्पीड चलै बला बस सब आबि गेलै हँ जहि कारण हम एतऽ सँ पटना कऽ दूरी जादा सँ एक सए अस्सी किलोमीटरके दूरी मात्र तीन से चारि घण्टामे पहुँच जा रहल छी एहिके अलावा देखिऔ कि परिवहनमे पहिले जे छै से रिक्शा छलऽ पैरसँ चलै बला रिक्शा छलऽ आइ जे छै से बैट्रीसँ चलै बला रिक्शा आबि गेल हँ जतऽ पहिले हमरा जे जाएमे बहुत समय लगैत छलऽ ओतऽ हम कतहुँ भी बहुत कम समयमे चलि जा रहल छी आओर अपन काम कऽ कऽ आपसो आबि जाइत छी पहिले हमसब से देखैत छलहुँ कि बस सबमे मतलब परिवहन कऽ सुबिधा रहै छलै तऽ कोनो भी जे मरीज छलथि ओ जल्दी से जल्दी जे छै से अस्पताल नहि पहुँच पाबैत छलथि लेकिन आइ जे छै मरीज बहुते जल्दी सँ बहुत जल्दीसँ जल्दी परिवहन कऽ सुबिधा दुआरे आज अस्पताल पहुँच जाइत छथि आओर हुनकर जान बचि जाइत छनि पहिले जे छै से ई सु विधा नहि छलऽ पहिले जे हम देखैत छलहुँ की बैल हर हर मतलब टाअर गाड़ी छलै से घर हमरा सबकेँ लग मजबूर छल लेकिन आब हमसब टाअर गाड़ी नहि देखि रहल छी